اتر پردیش کے اندر بہت سارے یونیورسٹیز اور کالجز ہیں جہاں پر ہمارے یہاں کے بہت سارے طلباء اور طالبات تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بہت اچھی اچھے کورسز یہاں پر موجود ہیں جیسے کہ بی اے کا کورس ہوتا ہے اور ایم اے کا کورس ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اور بھی کورسز کیے جاتے ہیں بی ٹیک بی کام اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر داخلہ امتحانات بھی منعقد کیے جاتے ہیں اور یہاں پر گریڈ وغیرہ کا بھی کام بہت اچھے سے ہوتا ہے ٹرانسکرپشن کا کام بہت تیزی کے ساتھ چلتا ہے جس سے ہمارے یہاں کے طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر کے اپنا اور اپنے معاشرے کا نام روشن کرتے ہیں اور اس کے اوپر خوب محنت کرتے ہیں تاکہ وہ اپنا اور اپنے ملک کا نام پوری دنیا میں روشن کر سکیں اور خوب سے خوب تر ترقی کر سکیں